नाया गोबां रोखोमनि ना दं जोङो बे नाखौ मागुर सिंगि बारलि सेनार बिदिनो गोरि बालाबोथिया बेफोरखौ जोङो जानो मोजां मोनो बेफोरखौ जोङो जा गोबां नाया रोसि दङ जोंनि नाया बे आग्रां दैमायाव थानाय बे नायानो गोबां रोसिनि आरो बेलेग फुख्रिफोराव होनाया हासारनि ना बेफोरखौ जों जानो बारा गोथाव मोना आरो जोङो बे मागुरफोरखौ गोथावथार जायो मागुरा ओमफ्राय बे सेनार होननाय दंना सेनार होननायाबो गोदै दैसुबसुब आराम जायो आरो बे नाखौ जोङो जायो बेनिफ्राय कमल काट थायो कमल काटखौबो गोथाव मोनो ग्रास काट थायो ग्रास खाटफोरखौबो गोथाव मोनो बिदिनो नाथुर नाला बायदिसिनाफोराबो बिदिनो फिसा फिसौआबो गोथाव जायो आरो जानो मोजां जायो थेवबो ओमफ्राय मानसिफोरा जायो ना गिदिर गिदिर नागिरो आरो बिदिनो कमल काट नागिरो ग्रास काट नागिरो मागुर नागिरो सिंगि नागिरो बिदिनो खुसिया बायदिसिनाफ्राथ' गोथाव जाखायोयानो बेफोरखौ जोङो जानांगौ आरो जानायालाय मानसिनि थाखाय मोजां आरो देहा थाजिम लाखिनो थाखाय बे नाखौनो जों जायो आरो बेफोरखौनो बे माबायाबोथ' मोजां थैनि थाखाय खुसियाफोरा थैनि थाखाय मोजां आरो मानसिनि देहाखौ राफोद लाखिनोबाथाय खुसियाफोरखौ जानांगौ देहा दुरबलफोरा बेनिफ्राय बे माबा नाफोरखौ बारा जाजाया आरो सिंगि नाफोरखौ बेमारिफोरनो होजाया आरो मागुर ना बेफोरखौ होजायो गोथाव जायो जानो जोङो बे कमल काटफोराबो बिदै आरि थायो नालाय माबाफ्राबो गोथाव जायो आरो बे कमलआबो मोजां होननानै जायो मानसिफ्रा जों आरो जाबाङाना बे कमल काटफोरखो जों आग्रां दैमानि बिदिनो मागुर सिंगिफोरखौ मोनबाथाय जायो जों गोरि सेंफोरखौ बिदिनो जायो आरो बेनिफ्राय बे फुख्रिनि नायाबो गोथाव जायो ओमफ्राय जाबाबो हासार होना होयो खायसेबायदिया फख्रि नायाव जों आरो हासार होनायखो गोथाव मोना आरो बांसिनानो बायना जाया जोङो आग्रां दैमाफ्रावनो गुरना जायो खस्त' खालामनानै फोथार एरियाव थानायफोरखौनो खस्त' खालामबाय जाबाय जों बिदिनो माबाफोरखौ जाया आरो बायनायखौ बांसिन जाया